हा असांजे घर में अलॻि अलॻि तरह जी जड़ियुनि बूटीयुनि जा पौधा आहिनि जीअं कि तुलसी थी वई नीम थी वई एलोवेरा थी वई ऐं जेकी ॿिए बि पत्ता आहिनि हूंदा आहिनि जंहिंमें कि ॿिए ॿिए तरह जूं फ्रूट ऐं दवाऊं बि ठहंदियूं आहिनि जेके कि असांजे घरेलू उपचार लाइ ॾाढी कम में ईंदियूं आहिनि इहे इन तरह जा अलॻि अलॻि पौधा असां पंहिंजे घर में लॻाया आहिनि तंहिंखे कि असांखे लॻंदो आहे कि बाजारी ऐंटीबायोटिक वारी दवाउनि खां सुठा इन छोकि इहे पहिरीं ॻाल्हि त इहे जेके वण हूंदा आहिनि असां पहिंजे घर में असान सां लॻाए पाईंदा आहियूं ऐं ॿी ॻाल्हि त उन उन्हनि खे लॻाइण में असांजो टको पेसो ख़र्चु न थींदो आहे ऐं ॿियों त असांखे हो बिल्कुलु शुद्ध बिना कंहिं मिलावट जे मिली वेंदो आहे जंहिंखे असां ॾाढी असानीअ सां उपचार करे करे पंहिंजे पाण खे स्वस्थ करे सघंदा आहियूं